जात्रा देवीची जात्रा म्हणजे शिरगांवची लयराही हो एक असो उत्सव आसा अशी एक जात्रा जाता की ज्या वाठारांत सगळो लोक चौगुले गांवकार एकठांय जावन पुरोहीत सुद्दां तांच्या वांगडा आसून सगळो हो एकठांय जात्रेचो उत्सव मनयतात ह्या वाठारांत वेगवेगळे गांवांतलें धोंड म्हणून जावन येतात लयराई आईच्या चरणांत सगळे धोंड वेवस्थीत आपलो पांच दिसांचो उत्सव मनयतात ह्या उत्सवाक नवो धोंड जो आसता तो म्हयनो भर आपूण एकवात पाळटा आनी देवीचें जात्रेक वचून तो आपूण धोंड म्हणून मानून घेता ह्या उत्सवाक सगळे लोक सगळे गांवचे लोक जे आसात तो हो उत्सव बऱ्या तरेन मनयतात एकठांय जावन कोणाचे कितेंच खिण्ण नासताना देवी हो सगळो उत्सव बऱ्या तरेन करून घेता आनी सगळ्यांक आपल्या पांया कडेन बऱ्या तरेन राखून घेता